ॿारहां फेबरवरी उणिवीह सौ नवे पंदरहां अप्रेल ॿ हज़ार ॾह मार्च उणिवीह सौ टियानवे चार जनवरी ॿ हज़ार अं टे तेरहां अगस्त उणिवीह सौ एक्यानवे